हाँ बोलिए नमस्ते जी हाँ बन जाएगा हाँ मैम बन जाएगा लड़कों जैसे देखिए लड़कियों का है सूट है स्कूल ड्रेस है लड़कों का इस्कूल ड्रेस है यह सब यहाँ पर बनता है बनवा सकती हैं बैग वग़ैरह सब बनता है यहाँ पर जैसे स्कूल बच्चे जाते हैं ना छोटे क्या मैम नहीं नहीं क्योंकि मेरा वही तो काम है सिलना काटना मेरा वही तो काम है देखिए जो बड़ी लड़कियाँ है उनका देखिए डेढ़ सौ रुपये होता है क्योंकि उसमें देखिए मेहनत रहती है क्योंकि बड़ी लड़कियाँ हैं तो मेहनत लगती है और डेढ़ सौ लगता है और बड़े लड़के हैं तो उन लोग का भी मतलब लड़कों लोग जैसे लड़कियाँ है उनका डेढ़ सौ लड़के हैं तो उनका दो सौ रुपये होता है

हाँ देखिए अगर आपको चाहिए अगर जितना जल्दी चाहिए आप मुझे थोड़ा पंद्रह बीस दिन का समय देंगी तभी कर पाएँगे क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा मतलब कपड़े रहते हैं सिलने के लिए ना तो मुझे टाइम चाहिए अगर आप टाइम से दे देंगी तो सिला जाएगा आप आप के कपड़े भिजवा दीजिए फिर उसके बाद में मुझे देखिए थोड़ा एस्ट्रा पैसा चाहिए जमा कर दीजिएगा क्योंकि ड्रेस वग़ैरह सिलने में थोड़ा सा पैसा लगता है तो अगर आप आप थोड़े से पहले ही मतलब जमा कर देंगी थोड़ा बहुत तो मैं उससे सामान वग़ैरह ख़रीद लूँगी बकरम अकरम लगता है ना जैसे बकरम अकरम लगता है फिर उसके बाद में धागा बटन वटन सब लगता है तो अगर थोड़ा पैसा जैसे आप एस्ट्रा जमा कर देंगी तो आपका जाम रहेगा तो मुझे भी आसानी होगा मतलब सिलने में सामान लेने में चलिए ठीक है मैम आप मुझे पहुँचा दीजिएगा थोड़ा मुझे कपड़ा सिलना है तो इसके लिए आपको जनकाने के लिए धन्यवाद